मस्ते

बक्शी तलाब बक्शी तलाब जी नहीं यहाँ खाने में सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा सब बढ़िया मिलेगा

जी सब कुछ मिलेगा ढोकला ओकड़ा सब कुछ

हाँ है सेवेन ये

खड़ी हो जाएगी सब मिलता है पनीर मुर्गा बकरा वेज नानवेज सब मिलता है का मिलता है मिलेगा हाँ मिलेगा मिलेगा हाँ मिलता है सब मिलेगा हाँ मिलेगा कब तक आएंगे नानवेज बकरा उकरा मुर्गा उरगा खाओगे तो पाँच सौ कट गया हाँ खा लेंगे है पहना है दो हजार एक दो लो दो हजार दो हजार

ए सी है

नमस्ते